بہت سے لوگ دوسرے سیاروں پر جا کر بسنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے مگر انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نظام شمسی میں ایسی ریئل اسٹکس اسٹیک زیادہ نہیں ہے جہاں جا کر رہائش اختیار کی جا سکے سیارو سیاروں کی زیادہ تر سطح آبادیاں قائم کرنے کے لئے موزوں نہیں ہے کیوں کیوں کہ وہاں کا ماحول انتہائی سخت ہے اور وہاں آنے جانے کے لئے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوگی اونیل نے متبادل کے طور پر ایسی آبادیوں کا تصور پیش کیا جو کرہ ارض کے قریب خلا میں معلق ہوں ان کی شکل سلینڈر نما ہو اور جن کے اندر سبزہ جنگلات جھیلیں اور کھیت ہوں ان کے خواب نے ایک پوری نسل کو متأثر کیا اور ان میں سے ایک شخص حالیہ دونوں میں بین الاقما بین الاقوامی سرخیوں کا موضوع رہا